साढ़ा न जेह्ड़ा टैम ऐ ओह् लोकें मतलब इन्नी स्टडीज बगैरा दी ना इन्नी वैल्यू नी दिंदे मगर में फ्ही बी स्टडी कीती दी ऐ मतलब में इक ऐन जी ओ कन्नै कम्म करदी होंदी अल्ली ते में हाउस बाईफ आं में कोई कम्म बगैरा नी करदी में अल्ली छड़ा बच्चें शच्चें उ'नेंगी पढ़ाने दा कम्म करी ओड़दी बिच्च बिच्च ट्यूशनस होई गेइयां जियां इ'यां में मतलब हिंदी दी हिंदी पढ़ी दी ऐ में कन्नै जेह्ड़ा आर्ट शार्ट ऐ ओह् थोह्ड़ा पढ़े दा मतलब इन्ना नी पढ़े दा ओह् ही बारमीं धोड़ी जेह्ड़ा में पढ़ा ते मि ओह् इयो पता बाकी में हाउस बाईफ दा कम्म करनी ते बस